हर हिक इंसान खे पंहिंजो गुरु करणु खपे ऐं गुरु करण खां पोइ उन गुरूअ जो जेको बि नाम हूंदो आहे उन जो सिमरन करण खपे उनजो ध्यानु करणु खपे ऐं उनजो मन में उचारणु करणु करणु खपे पोइ ध्यानु केॾीमहिल बि करे सघे थो हलंदे चलंदे खाईंदे पीअंदे पर उनमें मगन हुअणु जाम ज़रूरी आहे गुरु ॾाढो क़िस्मत सां मिलंदा आहिनि ऐं हर को नसीब वारो न हूंदो आहे जेके गुरु मिले गुरु करण खां पोइ उन दरबार में उन हंधु वञी करे रोज मथो टेके जाम ज़रूरी आहे मथो टेकण खां पोइ हर कंहिंखे पंहिंजे कमु कार ते लॻणु खपे गुरु हुअणु जाम ज़रूरी आहे छोजो गुरु ई असांखे अॻिते वधण जी सिखिया ॾींदा आहिनि असांखे ज्ञान ॾींदा आहिनि असां किथे मुंझी पवंदा आहियूं त असां मन में जेकॾहिं गुरूअ जो ध्यानु कंदासीं उन्हनि खे यादि कंदासीं त असांजे जेके बि कार्य आहिनि सफ़ल थींदा आहिनि असांखे किथे बि कोई बुरो कमु करणु हूंदो आहे या काई बि ॻाल्हि थियणी हूंदी आहे त जेकॾहिं असां गुरूअ जो ध्यानु कंदासीं त असांजी उनमें साराणी थींदी असांखां उहो बुरा कम न थींदा उनखां पोइ असां किथे अटकियल हूंदासीं मुंझियलु हूंदासीं त बि जेकॾहिं असां पंहिंजे गुरूअ जो ध्यानु कंदासीं त असां उहे बि कम सुठे नमूने पार पइजी वेंदा गुरु करणु जाम ज़रूरी आहे ऐं गुरु थियण खां पोइ चङनि ई ॻाल्हियुनि जी पाबंदी हूंदी आहे भई जीअं असां कुझु मांस मदिरा नॉन वेज वग़ैरह जेके बि खाऊं कयूं था दारु वारु पियूं था उनजी मनाई थियलु हूंदी आहे छोजो उहो गुरूअ जे ज्ञान में हूंदो आहे ऐं गुरु नाम ॾियण वक़्तु बि उन ॻाल्हि जी असांखे यादि आणींदा आहिनि गुरु कंहिंखे बि पंहिंजी तकलीफ़ ॾियणु न चाहींदा आहिनि गुरु हर हर कंहिं शिष्य जे मथां पंहिंजो आशीर्वाद रखंदा आहिनि उन्हनि जे आशीर्वाद ताईं असां सभु कमु पार पवंदा आहिनि मन में सुठो निश्चय करे जेकॾहिं असां पंहिंजे गुरूअ जो ध्यानु कंदासीं त असां चङा ई कम ईअं सभु सवले नमूने पार पइजी वेंदो आहे गुरु असांजे मन में रहे अंदर में रहे इहा ई असांखे प्रार्थना करणु खपे